ऐसा निं ऐ की सिर्फ औरत गै रुट्टी बनाई सकदी इत्थै मर्द बी बनाई सकदे न क्योंकि साढ़े मतलब इ'यै चलदा आवा दा पिच्छुआं रवाज़ कि औरत नै घरा दा कम्म करना ते मर्द नै बाहरै दा कम्म करना कि जरूरी निं ऐ कि औरत गै घरै दा कम्म करी सकदी एगजैम्पल ऐ कि औरत गी कोई नौकरी गै लग्गी जा ते उत्थै मर्द नेईं बी लगदी कुसै बंदे दी ते उन्नै घरै दा कम्म करना ई पौंदा ऐ ते ऐसा निं ऐ दौनें बंदे कम्म करी सकदे ते जॉब बी करी सकदे ते जादैतर दिक्खेआ औरत घरै बिच कम्म करदियां